हय हॅलो हय हय कोण उलयता ओके कंप्लेन

आं आं आं

आं

आं आं आं हय केन्ना येयल्लो तुका तो केन्ना येयल्लो पयर म्हळ्यार आतां आमी सत्तावीस तारीख हय सत्तावीस आं तशें काय तुमी अशें तेन्ना खंय शें आशिल्लें घराकडेन काय तुमी आतां म्हणलें न्ही फ्रेंडा फुड्या बी अशें आं हां हां ओके सो आमी हेजेर एक्शन घेवया तुमी एक काम करा तुमी स्टेशनां येवन मेळ्ळा तो नंबर हाडाक आनी विडियो कॉल येयल्लो तो स्क्रीनशॉट बी मारून दवराक म्हळ्यार बऱ्या पडटा न्ही म्हणून हय ना बरें केलें बरें केलें आमकांय अशें फोन घेतलें म्हणटगीर बऱ्याक पडटा हय हय बरें